हॅलो वैष्णवीक फूट स्पेशल स्टोराक लागला कॉल हय एक्चुली म्हाका न्ही हिल्स जाय आशिल्लीं लग्नाक घालपाक हिल्स जाय आशिल्लीं सो तुमचे कडेन न्यू स्टॉक हा ओके सो तुमचे कडेन न्यू स्टॉक किदें अवेलेबल बी आसा न्यू ट्रेंडींग हील आं बरें बरें लायक किदें न्यू अशीं फॅशनान न्यू ट्रेंडींग जाय म्हाका की कितें लेटस्ट कितें आसा पय म्हाका मेळ मेळपाक शकता न्ही हय ना एक्चुली आमच्या घरान न्ही लगीन आसा सो सगलें आमच्या फॅमिली मेंबर्सांक बी जी आमची लेडीज आसा पय तेंकां सगल्यांक जाय लायक जे किदें लेटेस्ट आसा पय स्टोरान कळ्ळें न्ही सो ओके सो तुमची प्रायज रेंज कशी आसा आमकां सांग पोया बरें आतां ही आमची नॉर्मल बाटाची हां हां हय बाटाची जाय आमकां एट हंड्रेड ओके ओके आनी ओके सो एट हंड्रेडाची किदें ब्लॉक हिल्स जावं पेन्सील हिल्स कशी जाय तें ब्लॉक हिल्स कशी येतली म्हाका पेन्सील हिल्स ब्लॉक हिल्स कशीं आसा तीं म्हाजी एक्चुली आमकां पाच सो जाणांक जाय तीं लायक फॅमलीन जाय तीं सो सगळ्यांची डिफरंट डिफरंट आसा सायजीज होय सो तुमी म्हाका वॉट्सॅपार धाडपाक शकता लायक लेटस्ट किदें आसा पय तुमचे फॅशन हिल्सान बरें बरें हय आनी सेकेंडली आनी म्हणल्यार आमकां एक्चुली खूब जाय ती हिल्स सो पयता हांव तुमी म्हाका वॉट्सॅपारूय धाडा हांव मागीर शॉर्टलिस्ट करून तुमकां सांगता कसली बी हिल्स जाय तीं ओके हय हय हय होच नंबर होच नंबर आनी भुरग्यांचीय आसा अवेलेबल तुमचे कडेन हिल्स लग्नाक बी वेडींग वेर भुरग्यांची आसा बरें ओके किड्स कलॅक्टी आसा बरें बरें बरें आनी स्पेशल ब्रायड्सांक खातीर बी कितें बरें बरें आनी तुमी कस्टमायज हिल्स बी ऑर्डर घेता म्हाका सांग बरें बरें बरें सो तुमी म्हाका ह्याच नंबरार वॉट्सॅप करा किदें लेटस्ट कलेक्शन आसा तें आनी हांव तुमकां मागीर कळयतां ओके आं बरें बरें आं या तुमकां देव बरें करूं